जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि हम भारत के निवासी हैं अगर बात करें मध्य प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण या हस्तकौशल विकास मतलब इस्किल डैपलवमैंट की तो कॉलेज में इस्कूल में अन्य सब अन्य विषयों के साथ अन्य सब्जेक्टों के अदर जो अदर विषयों के रूप में यह विषय रखे जाते हैं जे इसमें एक एक विषय और होता है इसका नाम इस्किल डैपलबमैंट दिया गया है जो कि इसमें मतलब पढ़ाई में शामिल किया गया है जिसमें बच्चों में जो भी हुनर होता है या जो भी कौशल होता है उस ओ उसको सुधार सुधारने का काम किया जाता है जिससे वह बड़े होकर अपने कौशल में वृद्धि कर सके और कौशल में वृद्धि करने के साथ साथ अच्छा रोज़गार का माध्यम बना सकें क्योंकि आप सभी सभी जानते हैं कि सबकी नौकरी लगना संभव नहीं है सबकी सब व्यवसाय करें ये भी संभव नहीं है जिस केस जिसके हाथ में जो हुनर है जो कला है अगर उसकी वृद्धि करा दी जाए या उसकी वृद्धि में सुधार उसकी वृद्धि में उसके कौशल में सुधार लाया जाए तो वह जीवनभर आजीविका आजीवन जीवन आजीवन कमा सकेगा और अपने परिवार को परिवार को खिला सकेगा और उनकी उनकी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी अप्रत्यक्ष रू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकेगा इस इस प्रकार हम विद्यार्थियों या विद्यार्थियों छात्रों को उनकी नौकरी की चिंता को भी ख़त्म कर सकते हैं और बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में भी कई ज़िले कृषि प्रधान हैं और कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है जहाँ तक कि मध्य प्रदेश की चर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसे भी हमारी कृषि ही संभाले हुए है इसलिए हम भारत भारत में और हमारे देश भारत के राज्य मध्य प्रदेश में कृषि को एक अर्थव्यवस्था सुधारने के रूप में में देखा जाता है इसीके साथ कौशल में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी या जो भी प्रशि प्रशिक्षु है उनमें इम्प्लॉयबिटी अर्थात जो भी जो भी कर्मचारी है जिसमें नौकरी करने के के साथ कौन कौनसे गुण गुण होने चाहिए जैसे हम इम्प्लॉयबिट बिल्टी की इम्प्लॉयबिल्टी इस्किल कहते हैं अगर हा अगर आप साक्षात्कार हैं साक्षात्कार देने या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो तो आवश्यक है कि आप कितनी बार कितनी बार बोलें कितनी बार कितनी बोलते समय कितनी बार अपनी आँखे बंद करें कितनी बार अंग्रेज़ी का उपयोग करें कितनी बार हिंदी भाषा का उपयोग करें